दूसरे खेती करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है इसलिए दूसरे जब खेती करते हैं तो हम उनकी मदद करने जाते हैं हमको बुलाते हैं हम लोग जाते हैं सब कोई मिल के करते हैं फिर उसमें जाते हैं तो आम का पौधा लगते हैं तो उसमें कैसे कैसे करते हैं तो पहले हम लोगों उसके जड़ के नीचे गोबर रखते हैं गोबर रख के थोड़ा सा हल्का सा उरिया डाल के उसके वो करके फिर उसपे मिट्टी चढ़ा देते हैं मिट्टी चढ़ा के फिर उठते हैं तो फूल खेती होती है फूल में हम मिलके सब काम करते हैं फिर उसके बाद वो फूल जब लग जाता है होता है तो उसमें खाद मिलके छींटते हैं पानी लगते हैं पानी लगाके फिर उसके बाद फूल खिलाने लगता है फूल बहुत अच्छा लगता है उसके बाद हम केला के पेड़ लगते हैं उसको गड्ढा बनाते हैं गड्ढा बना के केले को थोड़ा खाद को डाल के उसको ढ़क के अच्छे से खूब मिट्टी वट्टी चढ़ा के उसके बाद कुछ दिन में बड़ा हो जाता है उसमें पानी हमेशा देते रहते है बड़ा हो जाता है तो फल लग जाता है वो भी बहुत अच्छा लगता है गन्ना की खेती करते हैं पहले गन्ना को ले आते हैं काटते हैं काट के उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े उसमें जहाँ जहाँ पे गांठ रहती है उसको काट लेते हैं कट के उसको जमीन में खन के उसको गाड़ देते हैं उसमें खाद डी ए पी सब कुछ डाल के गोबर डाल के उसको वो करते हैं तो जब वो उग जाता है तो उसमें पानी लगा देते हैं है तो पौधा बड़ा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है हमने अमरूद का पेड़ ले आते हैं तो उसमें खाद गोबर वाली खाद डाल के उसको गड्ढा बना के और फिर उसके वो करते हैं तोड़े मिट्टी चढ़ा देते हैं उसपे पानी डाल देते हैं तो कुछ दिन में अच्छा से तैयार हो जाता है हमने आम लगा देते हैं आम को ले आते हैं बाजार से खरीद के जो छोटा वाला आता है दशहरी आम उसको ले आते हैं वो जिसका फैलता भी नहीं है ले आते हैं उसको गड्ढा बनाते हैं गड्ढा में खाद यूरिया सब डाल के उसको अच्छी तरीके से मिट्टी चढ़ा देते हैं मिट्टी चढ़ा के फिर उसके बाद उसमें पानी डालते हैं पानी डाल के फिर वो भी कुछ दिन में फूल फल लगने लगता हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है और हमने पपीता का पेड़ लगाते हैं पपीता तो बाजार में भी मिलता है ऐसे भी बहुत जमा रहता है उसको ले आते हैं वो उखाड़ के खन के फिर उसके बाद उसको गड्ढा बनाते हैं गड्ढा बना के उसमें पपीता लगा देते हैं लगा के उसको पानी देते है पानी दे के और फिर वो पपीता फरने लगता है फूल लेता है फूल लेके फिन फरता है ओ बहुत अच्छा लगता है हमने ऐसे